हँ भैया सुनै छियै अहाँकेॅं साइकिलके दोकान छै हमरा एगो साइकिल लेनाइ रहै केतनाके साइकिल लेतियै एगो रेंजरमे से हँ तऽ केतना रेटके हेतै

पाँच छओके बीचमे

पैंतीस सए चारि हजार तकमे नहि हेतै हँ

अच्छा ठीक छै तऽ एगो साइकिल हमे बढ़िऑं मतलब कम्पनीके आ रेंजरेमे सँ लेबै हँ तऽ सहीसँ आबि जेबै करीब करीब चारि बजे तकमे आबि जेबै चारि बजे तकमे आबै छी अहाँके दोकानपर हँ ठीके छै सही सँ दाम लगेबै तऽ अहीॅं सँ लए लेबै नहि तऽ दोसरा जगह देखबै हँ तऽ ठीके छै चारि बजे तकमे आबै छियै आ लेबै एक आदमी आओर लेतै ओहो बोलै रहै से हम लेबै साइकिल तऽ अगर हेतै तऽ दू आदमी साथ भए कऽ अयबै हूँ हूँ हँ आ ओ तऽ छै आ जे ठमाँ मतलब दू चारि सए पाँच सए टकाके होइ छै एने ओने तऽ ओहिठुना गाँहक पहुँचै छै वएह लै छै हँ

हँ हूँ हँ आ दू चारि सए टका खातिर गँहकी थोड़े छुटै छै टका तऽ दू टका हूँ

ठीके छै आबै छियै चारि बजे तकमे आबि जाएब दोकानपर रहबै हँ

आओर तऽ कोन कोन साइकिल छै आओर सब मतलब हूँ

आ एहन नहि हुवए हमरा सब जेबै दोकानपर अहाँ दोकान बन्द कैरि कऽ चैल जेबै खाना खाइ लए अच्छा ठीके छै ठीक छै आबै छी अच्छा कोनो बात नऽ आबै छियै रहबै दोकान पर